ریاست ہیلتھ کیئر اداروں میں بھیڑ کے مسئلے کو بہت اچھی طرح حل کر رہی ہے ریاست ہیلتھ کیئر اداروں میں جیسے بڑے بڑے ہاسپیٹلس اور وہ ہیں اس میں انہوں نے ایک آبھا کارڈ بنایا ہے جس سے کہ ہم آن لائن نمبر لے سکتے ہیں اس سے ہمیں نہ لمبی لمبی لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا اور ہمیں بھیڑ میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا جس سے ہم آن لائن ہی اس کے اپنے وقت پر پہنچ سکتے ہیں اور ہم لائن میں لگنے سے بچ سکتے ہیں اور اس سے بھیڑ بھی نہیں ہوگی اور ہم بہت آسانی سے اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں